جی یہ پسندیدہ کھیل ہے یہ آر بی جی جو ایک گیم ہے یہ پب جی کی طرح ہی ہے اس کو بڑے دھیان سے کھیلا جاتا ہے پورا مائنڈ اس کی طرف لگا کے اس کی طرف کھیلا جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے بھی مار دیتا ہے سامنے سے جو فائر پڑتے ہیں یہ ایک جیسے فوجی سپاہی والا کھیل ہے اس طرح کا کھیل ہے ٹھیک یہ اسی طرح کا